हम यही बताना चाहते हैं कि जैसे हम मेरा एक भाई है जिसका नाम है गौरव उपध्याय जी मैं उनको देख के सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के देख रेख में मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ गाना गाने तो उनके ही वजह से जाता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ आज जो कुछ थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूँ जैसे कोई भी सोंग हो जा जैसे कुछ गा लेता हूँ तो उन्हीं की देन है आज क्योंकि उनकी जो आवाज़ है मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके उनके जो बोलने का तरीक़ा है लोगों के बीच में कैसे बोला जाता है वो चीज़ हम को बहुत अच्छा लगता है उनका और उनकी एक जब जैसे जब वो स्टेज़ पर बोलते हैं जैसे कैसे लोग मतलब क्या होते है मतलब जैसे कि कैसे लोग अटरेक्ट होते हैं तो वो चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी है मैंने उनकी गायकी को हमेशा फॉलो किया है और जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं फॉलो करूँगा और ऐसे ही उनको देख कर सुन कर मैं भोजपुरी सिंगर मतलब भोजपुरी गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं भोजपुरी गाना चाहता हूँ कि एक दो लाइन आपको सुना कर या गा कर बताऊँ जैसे कोई छत्त गीत हो गया तो ऐसे ऐसे गाने हमारे भोजपुरी में बनते हैं तो हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे गाने को लोग परमोट करें सुनें और अच्छे से अपना प्यार दें गाने को और भोजपुरी में कुछ और सिंगर के जो नाम है मैं उनका में भी नाम लेना चाहूँगा जैसे भोजपुरी में हो गए भोजपुरी के पवन सिंह तो वो मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और उसके बाद मैं उनको हमेशा उनकी गाय गायकी को फॉलो किया हूँ और आजीवन उनके गायकी को हमेशा मैं फॉलो करूँगा जैसे मुझे उनका एक दो साँग बहुत अच्छा लगता है जैसे

तो उनके गाने हम उनके भी गाने बहुत अच्छे से सुनते हैं देखते हैं और उनका गाना जो भोजपुरी में मतलब जो भी वो गाते हैं उनका मतलब सब से एक हट के गाना आता है जैसे उनका आता है तो वो बताता है कि नहीं उनका कोई एक लेबल का गाना है तो इन सब चीज़ों से लोग प्रभावित हम जैसे छोटे छोटे कलाकार लोग प्रभावित होते हैं देखते हैं सुनते हैं उनकी गायकी को हमेशा फॉलो किए हैं और लोग उनको भोजपुरी में बहुत मानते हैं ज़्यादातर भोजपुरी के जेसे कुछ लोग हैं जो उनको अपना गुरू भी मानते हैं तो मैं भी उन उन्हीं कलाकार में से एक छोटा सा कलाकार मैं भी हूँ तो मैं उनको बहुत मानता हूँ उनकी जो आवाज़ है शायद पूरी भारत में ऐसी किसी की आवाज़ नहीं है पूरे भोजपूरी में पूरी भोजपुरी की बात कर रहा हूँ ऐसी किसी भी कलाकार का आवाज़ नहीं उनकी उनका मतलब पूरी दूनिया फैन है उनका इंटिरनेशनल साँग है लालीपॉप साँग वो पूरी लंदन के क्लबों में बजता है साँग और वो साँग मतलब दुनिया का एक अलग लेवल भोजपूरी अगर जानी जाती है तो आज इसी की वजह से जानी जाती है अगर कोई भोजपुरी या जानता है तो वही यदि वो लालीपॉप सिंगर तो ऐसे ऐसे गानों से उनको लोग पहचानते हैं उनका बहुत सारा गाना है जो एक गाना मैं उनका सुनाना चाहूँगा जैसे कोई गाना हो गया ये उनका छत्त गीत है जो कि उनका छत्त गीते पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनका हर एक जगह हर एक कोना यह गीत उनका सुना जाता है लोग उनको बहुत सारा इस उनके गीत को बहुत सारा प्यार किए उनके इस इस गाने को बहुत लोगों ने कॉपी कर के गाया लेकिन उस तरीक़े से नहीं गा पाया जिस तरीक़े से उन्होंने इस गीत को गाया है जो उन जो उनका मतलब एक भाव जो उन्होंने गाया है उसका एक रस अलग है उनको लोग बहुत उन से उनका जो भोजपुरी उनका बहुत मान सम्मान है उनको लोग प्यार से पॉवर स्टार पवन सिंह के नाम से जानते हैं और उनको बुलाते भी उन्हीं के नाम से है उनका ये सब यही सब यही सब साँग बहुत अच्छा लगता है और